اترپردیش کا میڈیا معاشرے میں عوام کے کردار اور اہمیت کے بارے میں مختلف طریقوں سے معلومات فراہم کرتا ہے شفافیت میڈیا مختلف عوامی مسائل حکومت کی پالیسیوں اور فیصلوں پر رپورٹنگ کرتا ہے تاکہ عوام کو معلوم ہو سکے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے مختلف فیصلے اور ان کی زندگی کو متاثر کر سکتے ہیں احتساب یعنی غور و فکر کرنا اپنا معاملہ اپنے معاملے کی سوچ وچار کرنا میڈیا حکومتی اداروں اور سیاسی رہنماؤں اور دیگر اہم شخصیات کے اقدام اور کارکردگی پر نظر رکھتا ہے اس کے ذریعے کرسچن کرپشن بدعنوانی اور دیگر مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے جس سے متعلقہ افراد یا ادارے جوابدہ ہوتے ہیں شہری اشتغال میڈیا عوام کو مختلف سماجی اقتصادی سیاسی تعلیمی موضوعات پر آگاہ کرتا ہے عوامی مہمات سماجی تبدیلی سماج کے اندر سدھار سماج کے اندر کی برائیوں کو ختم کرنا اس کے اندر کی جو خرابیاں ہیں اس کو دور کرنے کی آج کل جو کوشش کر رہے ہیں وہ کرتے ہیں اور عوامی خدمات کے بارے میں معلومات فراہم کر کے انہیں متحرک کرتا ہے یس سر یہ سب طریقے مل کر عوام کو باخبر متحرک اور فعال بنانے میں مدد کرتے ہیں